छोकिरनि ऐं छोकिरियुनि जी रांदियुनि में खेॾण जो घणो वॾो फ़र्क़ु आहे जीअं त छोकिरा क्रिकेट खेॾणु वधीक पसंदि कंदा आहिनि कबडी खेॾणु वधीक पसंदि कंदा आहिनि हॉकी खेॾणु वधीक पसंदि कंदा आहिनि खो खो जी गेम खेॾणु वधीक पसंदि कंदा आहिनि ऐं कुश्तीअ जी गेम वधीक पसंदि कंदा आहिनि पर उन जे अपोजिट छोकिरियुनि खे वरी किचन सेट वधीक पसंदि ईंदो आहे बैडमिटन वधीक पसंदि ईंदो आहे ऐं उहो बार्बी डॉल सां खेॾणु वधीक पसंदि कंदियूं आहिनि छोकिरियुनि खे लंगड़ीअ जी गेम ऐं डुक डोड़ बि वधीक पसंदि ईंदी आहे छोकिरियूं हमेशा आराम दायक खेॾणु पसंदि कंदियूं आहिनि ऐं छोकिरा डुक डोड़ वारी खेॾ खेल खेॾण पसंदि कंदा आहिनि